جی میں نے آپ کو اس لیے کال کیا کہ میں نے جو ہے آن لائن پہ ایک آڈر کیا تھا کھانا جس کا میں نے آپ کو پروڈکٹ جو ہے میں نے واپس بھی کر دیا ابھی تک میرا اس کا پیسہ واپس نہیں آیا جی جی جی جی میں نے کل کیا تھا شام چھ بجے آڈر جی جی سر آپ نے مطلب بولا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے پیسہ واپس آ جائے گا لیکن ابھی تک پیسہ واپس نہیں آیا ہے

جی میں نے ریفریش کیا اور کمپلین بھی کیا آن لائن لیکن پیسہ واپس نہیں آیا ہے سر سر دیکھ لیجیے سر بہت ضروری ہے سر مطلب پیسہ واپس نہیں آیا ابھی تھوڑا اور کچھ بھی آڈر کرنا ہے جی سر جی جی جی جی سر کتنے دیر میں آ جائے گا سر آدھا گھنٹہ سر آدھا گھنٹہ میں ویٹ کر لوں جی میں آپ کے اکاؤنٹ مطلب دیکھ رہا ہوں کہ آدھا گھنٹہ میں پیسہ واپس آ جانا چاہیے سر میں کل سے پریشان ہوں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے چوبیس گھنٹے کا ٹائم بولا تھا آج چوبیس تو یہ اٹھائیس گھنٹہ ہو گیا ٹوٹل جوڑنے کے بعد جی سر سی سر جی سر تھینک یو سر میں آدھا گھنٹہ ویٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سر